हां जी मां ठीकु आहियां तव्हां कीअं आहियो अच्छा हा हा हा हुननि जी जेकी प्रोब्लम पई हले अच्छा हूं पोइ तव्हां न ॻाल्हायाव तव्हांजो संजू सां ॻाल्हायण थियो आहे

अच्छा मूंखे त हुन चाचीअ डिटेल त कोन्ह हा मूंखे त चाचीअ वधीक डिटेल ॿुधायो कोन्ह बसि चयईं की तू ॻाल्हाए ॾिसीस मतां थिए त चयईं तू ॻाल्हाइसि त हूअंई पाण ई तोखे वधीक ॿुधाईंदइ हाणे मूंखे वधीक ॿुधायईं कोन्ह त तकलीफ़ छा थी कीअं शुरू थी पहिरीं त बराबरि ही हुआ अहिड़ी त कुझु तकलीफ़ हुयनि कोन्ह हा पर चाचीअ त चयो ॻाल्हायनि ई कोन्ह था अॼकल्ह एक्चुअली ॻाल्हायण छॾे ॾिनो ॿिन्ही सां ॿई ॿिन्ही हिक ॿिए सां हा पर हा त पर मन ॻाल्हाइण शुरू त कराइणो पवंदो न त ॻाल्हाईंदा कोन्ह त तेसि तईं त सॉल्व बि कीअं थींदो ॻाल्हाइण सां झगिड़ा त थियनि था पर न पर ॿई हलूं न ईअं वरी संजू मुंहिंजी ॻाल्हि न ॿुधे छा कंदासीं अच्छा छाकाणि त जेसि तईं ॻाल्हाइण शुरू न कंदा तेसि तईं त हूअ मिसअंडरस्टैंडिंग वेंदी बि कोन्ह ॻाल्हाइण सां पहिरीं पंहिंजो गुस्सो कढंदे शांति दीमाग़ु सां पोइ भई सम्झंदा हिक ॿिए खे तॾहिं कुझु थी सघंदो हाणे छा हूअं त मन कंहिंजे झगिड़े में पंहिंजे न पर हाणे चाचीअ चयो आहे त मना कोन्ह था करे सघूं

हा उहो त आहे पर हाणे

पेशेंस त रखिणो पवंदो न हाणे घर ठाहिणो आहे न फिटाइणो थोरी आहे पेशेंस त रखिणो पवंदो हूं हूं अरे उपाधी न आहे कंहिंजो भलो थिए पंहिंजो पंज ॾह मिन्ट ॻाल्हाइण सां पंद्रह मिन्ट ॻाल्हाइण सां कंहिंजो भलो थिए त हिनमें छा तकलीफ़ आहे पाण खे एतिरो त करणु खपे न ऐं मूंखे लॻे हा पर मूंखे लॻे थो हा ठीकु आहे मां ईअं थी कयां मां हिक दफ़ो वञी मिली अचां थी पर संजू मूंखे लॻे थो तव्हांजी ॻाल्हि वधीक सम्झंदो त हिक दफ़ो संजू सां त तव्हां ॻाल्हायोसि मां पंहिंजे लेखे सम्झायांस थी स्नेहा खे मना मां स्नेहा खे पहिरीं फ़ोन करे ईअंई पुछांस थी मूंखे डिटेल त ख़बर न आहे मां ॾिसां थी हूअ पाण ई मूंखे केतिरो ॿुधाए थू पुछंदीसास संजू जो छा हाल आहे कीअं अॼकल्ह कमकार कीअं पियो हले ऐं तुंहिंजो छा पियो हले ईअं करे पुछांस थी ॾिसां पाण ई केतिरो ॿुधाए थी पोइ न त चवांस थी हिक दफ़ो गॾजूं था पाण ऐं चवंदीसास घर अचिजे हा चयईं त ठीकु आहे न त पोइ चवंदीसास मां थी अचईं या न त वरी असां चवंदीसास हल किथे हलूं था चांहि पीअण त जीअं बि थियो पहिरीं हिक दफ़ो ॻाल्हाए मन पूरो दिलि खोले ॿुधाए मूंखे त मां हुनखे कुझु सम्झाए सघां त अॻियां वरी मन चएबो चांहि पीअण हूअ चांहि पीअंदी मां कझु नीमो शर्बत पी वठंदसि कुझु थद्दो ॿियो पी वठंदसि हा हा पर संजू सां ॻाल्हाएजोसि तव्हां इनजे बिल न त हा हा हा हा हा ठीकु आहे ओके बाय